हॅलो हय हय विचार हय आमच्या गोंयान खूब बोलयो आसात प्रत्येक वाठारांत लोक वेगवेगळीं उतरां वापरतात अंत्रृजी बोली साश्टी बोली बार्देसी बोली पेडणें बोली पळोपाक गेल्यार मराठी भाशेचो प्रभाव आसा तशेंच काणकोण बोली ह्या बोलयेचेर कन्नडाचो प्रभाव पडटा कारण ते लोकय गांव शिमेचेर आसा एक महाराष्ट्रा आनी एक कर्नाटकाच्या तशें पळोवपाक गेल्यार अंत्रृजी बोली सगळ्यान व्हड प्रमाणान गोंयांत उलयता आनी तातूंत साहित्याचें लेखन करता हय हय हय तशें पळोवपाक गेल्यार हिंदू भावंडा आनी किरिस्तांव भावंडा तांच्यो बोलयो खूब वेगळो आसात फुडें सांगपा म्हळ्यार हिंदू समाजा भितर अंत्रृजी बोलयेचो प्रभाव दिसून येता तशेंच आमचे किरिस्तांव भाव हांच्यो समाजान साश्टी तशेंच बार्देसी बोलयेचो प्रभाव चड दिसून येता म्हणपाचीं उतरां मातशीं वेगळीं जातात देव बरें करू